हांजी हा बुटीक से बात कर रहे है बुटीक सां था ॻाल्हायो त मुखे मुखे रेडीमेड कपिड़ा वठिणा आहिनि बेटीअ जी शादी आहे शादीअ जे करे मूंखे ऐं पंहिंजी फैमिलीअ वास्ते ॿिन्हिनि वास्ते कपिड़ा वठणा आहिनि रेडीमेड कपिड़ो खपे तव्हांखां तव्हां असांखे ॿुधाए सघ तव्हां वटि ऐं मूंखे थोक रेट में खपनि थोक रेट जो हुजे न थोक रेट जी कोई दुकानु हुजे उहो उते ॿुधायो तव्हां मां त वरतमि कोई मार्किट तव्हांखे ख़बर हुजे थोक जी हा मां मूंखे उहो डिज़ाइन नया खपनि ऐं कपिड़ो बि सुठो हुजिणो खपे डिज़ाइन बि बिल्कुलु नओ हुजिणो खपे हा त पोइ असां ॿुधायो कॾहिं अचूं ठीकु आहे पोइ असां मतिलबु ईंदासे उते ॾिस ॾिसी करे कपिड़ो वठंदासीं न त तव्हां चयो ता न ॿी बि दुकानु आहे न पोइ त किथां न किथां हलो ठीकु आहे असां प्रोग्राम ठाहे करे पोइ तव्हांखे पहरियों फोन कंदासीं पोइ असां ईंदासीं तव्हांखे ॿुधाईंदसीं जंहिं ॾींहुं अचिणो हूंदो घर में प्रोग्राम ठाहींदासीं पोइ ईंदासीं असां ऐं थोरी फिटिंग विटिंग अगरि उहो रेडीमेड में फिटिंग विटिंग ठीकु कराइणी हुजे त करे सघंदा करे ॾींदो न अच्छा चङो पोइ ईंदासीं प्रोग्राम ठाहींदासीं जल्द अचण जी कोशिशि कंदसीं बाक़ी हा ठीकु आहे जय झूलेलाल जय